मां ॾाढा ॾींहं पहिरीं हिकु गेजेट जी ऑनलाइन बुकींग कराई हुई हुन गेजेट जे बारे में मूंखे ऑनलाइन ई ख़बरु पई हुई कुझु अहिड़ियूं सुठी शयूं लॻियूं उन गेजेट जे बारे में त मां उन्हनि जी ऑनलाइन बुकिंग कराए मां हथों हथु ऑनलाइन पेमेंट बि करे छॾी पर हुननि मूंखे तारीख़ ॾिनी हुई की हिन तारीख़ ते हिन गेजेट जी डिलेवरी थी वेंदी पर हुन तारीख़ ते हुन गेजेट जी डिलेवरी त न थी पर हुननि असां खे अपडेट बि न ॾिनो की हुन खे छा हालत आहे किथे पहुतो आहे कहिड़े शहर में वञी पहुतो आहे हाणे कॾहिं हुन जी डिलेवरी थींदी कुझु बि हुन खे न ख़बरु पई त हाणे मां छा कंदमि पहिरीं त उन ऐप ते वेंदमि जंहिं तां मां ऑनलाइन बुकींग कराई हुई उन ऐप ते वञी करे पहिरीं उन मां फोन नम्बर मां ॾिसंदमि भई कहिड़े फोन नम्बर ते पोइ फोन करे हुन जे बारे में पोइ पुछंदमि की हाणे किथे शहर ते पहुतो आहे केसिताणी मूं वटि पहुची सघंदो ऐं उहो अॻियां कहिड़ी तारीख़ ते मां उन खे प्राप्त करे सघां थी वठी सघां थी